आङो ससेल मेडिया यावथ' फैलायनाय मानि आङो मोसाफेराखै माने जोङो मोसायोबाबो बिदिनो बैसागु फांक्सन फ्राव मोसायो जों लोगो जानानै ज'नो ओमफ्राइ दा थेवबाबो ससियेल मेडिया याव फैलायनायखौ जों मानि लाबोफेराखै आरो मोसाफेराखै आरो जों मानसिफोरखौसो नुयो मानि ससियेल मिडिया फ्राव मोसानाय फेसबुकआव मोसानाय थेवब्लाबो माने जों ससियेल मेडिया फेसबुक आव जों मानि मोसानायखौ जों लाबोफेराखै आरोखि मोसायो जों बिदिनो बैसागु फांक्सन फ्राव बिदिनो एखनबा लोगोफोरजों पिकनिक जानायफ्राव बेफोरबायदि ओरैनो मोसालाबाया आरोखि ओमफ्राय दा मोसानायाथ' जोङो मोसानायखौथ' जोङो मोसायाबो होन्द्रायनो हाया मोसानायाथ' जों मोसाखायो आरोखि ओमफ्राय बिदिनो लोगोफोरजोंबो मोसायो बिदिनो गोदोनि समाव जेर'खम एसे पुराना गानफोर दं ना जों बेफोरखौ मानि एसेबाबो लोगोफोरजों बैसागु जानाय बा मानिबा बेफार जानायफ्राव बा मानिबा बिदिनो फांक्सन फ्राव जोङो लोगो जानानै मानि मोसायो आरोखि जोङो दा थेवब्लाबो जोङो ससियेल मेडिया याव फैलायनाय बेफोरबायदियाव जोङो मानि लाबोफेराखै मोसाफेराखै आरोखि बिदिनो जानला मोनलाखौ मोसाखायो आरो मोसानायाथ' बिदिनो गोजान गोजानफ्रावबो जोंथ' थांनानैबो मोसानो रोंखाया बिदिनो खाथि खालाफ्रावनो लोगो जानानै एखनबा बैसागु फांसन बेफोरबायदियाव मोसालाबायो आरोखि गोदोनि जेरखम एसे गान फुराना बेफोरबायदिखौ जोङो मानि एसे मोसानाय जायो दानि बादि जों गान माबाफोरखौ बांद्राय मोसानायबो जाया आरो माने बेफोरबायदि जायो आरोखि जोंनि दा मोसानाया